उत्तर प्रदेश की जो मूवी थिएटर है वो बहुत ही बड़ी बड़ी जो मूवी थिएटर है उसमें से एक मैं जिक्र कर रही हूँ जैसे की अजंता थिएटर है वो कोलकाता वेस्ट बंगाल के कोलकाता में है बहुत ही बड़ा बहुत ही बड़ा सिनेमाहॉल है यहाँ पे जो है फ़िल्में जैसे ही रिलीज होती है वैसे ही वहाँ पे किया जाता है और एक बड़ा ही थिएटर है जहाँ पे बहुत सारे लोग मूवी देखने जाते और यहाँ टिकेट की बात किया जाए तो अलग अलग टिकेट है जैसे अगर हमें जो है प्लेटीनम का टिकेट लेना पड़े तो वो हमें तीन सौ का अगर हमें डायमन्ड का रिंग लेना पड़े तो वो एक सौ पचासी का और सिल्वर का लेना पड़े तो डेढ़ सौ का और गोल्ड का लेना पड़े तो सौ इस प्रकार से जिस तरीके से हमें जिस सीट पे हम बैठेंगे उस तरीके से वहाँ पे टिकट हमें मतलब कटवाना पड़ता है और वहाँ पे अगर हम घर बैठे ऑनलाइन टिकट भी हम अपना बुक करवा सकते हैं ऑनलाइन सुविधाएं भी उपलब्ध रहती है और अगर मूवी की बात किया जाए तो जिस पर जिस प्रकार की मूवी रहती है जिस तरीके की मूवी रहती है उसी प्रकार से हमें जो है टिकटें हमें कटवानी पड़ती है अगर जो ज़्यादा मूवी फ़ेमस है और अच्छी है और हमें चाहिये तो हमें हर हर मूवी मतलब बात हर मूवी पे अलग अलग प्रकार अलग अलग हर बार अलग अलग टिकट जो है हर सिनेमा घर का होता है